हैलो ट्रैवल एंजसी में था ॻाल्हायो मां जिया राजपाल थी ॻाल्हायां कैरीन लाइन मां ॻाल्हायां थी मां मां कल्ह ऑटो बुक कराई हुई हा कैरीन लाइन लाइ साईं मंदिर हा उहा आई कोन्हे अञा ताणी मां महिमाननि खे वठी इंतिज़ार था कयां एडनि एडी देरि खां अठे वगरे जो टाइम डिनो हुई तव्हांजे ड्राइवर न ना आहियो आहे न साढे नव था थियनि हिनमहिल तव्हां कोशिशि कयो थोरो पतो कयो किथे आहे हूओ हा हा ॿुधायो त मां हुन हिसाब सां पंहिंजो प्रोग्राम ठाहियां न त ॿी गाडी बुक कयां मां हा हा कयो पतो कयो जल्दी ॿुधायो मूंखे कैरीन लाइन साईं मंदिर जे जस्ट सामने राजपाल गली हा कल्ह जो कल्ह बुकिंग कई हुई मां क़रीबन अ शाम जो पंजे बजे हा सुबुह लाइ अठे वजे जे टाइम लाइ

ना आयो आहे अञा ताणी न पोंहतो आहे हुओ तव्हां हुनखे कॉल कयोसि और पुछी करे मूंखे ॿुध मूंखे ॿुधायो अचे थो केतिरी देरि में ईंदो न ईंदो हा त मां ॿी ऑटो पकिड़ियां हा चङी देरि थी वई आहे बीठा आहिनि मन महिमान असांजे घुमण फिरण वञिणो आहे हा ठीकु